हम जेना सब्जी बनबय लए बैठलहुँ तऽ हमरा नहि अपना अनुभव रहल तऽ पुछ्लहुँ जे केना केना सब्जी बनायल जेतय अइमे कत्ते तेल मसल्ला पड़तय कत्ते गोटा कए बनेबय दस गोटाके भेल या पन्द्रह गोटाके जे जेना बनेलहुँ ताहि हिसाबसँ पुछलहुँ तऽ ओ बतेलनि जे एत्ते देबय अइ हिसाबसँ अहिना तेल देबय मसल्ला देबय फोरन देबय तऽ सब चीज काटि कए भुजिकऽ ओहिमे डालि देबय तऽ थोड़े देरी होउक सुक्खत तऽ पानि देबय एनाही बनेबय सब गोटा अपना भरि कोशिश केयलहुँ जे ओ कहयए तै अनुभवसँ बनबय छी फेर बीचमे नहि समझमे आयल तऽ फेर बतियेलहुँ ओइ आदमीसँ पुछिकऽ जे गलत होइ छै कि सही तऽ बतेलक जे सही हइ यऽ गलत हइ तऽ ओइ हिसाबसँ बनबय छी तऽ तरकारी भऽ गेल रोटी बनबय लए चललहुँ तऽ पुछलहुँ कत्ते आटा बनेबय एते आदमीके खाना बनबयके यऽ कते सानबय केना बनेबय केना की हेतय सब बतेलक तै हिसाबसँ रोटी बेललहुँ तऽ तब रोटीके बेलिकऽ मकइयोके रोटी होइ छै तऽ ओकरो लोग मकइके बालि आयल छोड़ेलहुँ सुखेलहुँ तब ओकरा पिसबय लए देलहुँ उलबा कयलहुँ तऽ पकेलहुँ रोटी बनबाके समय लागल ओइमे गहुमके रोटीमे कम समय लागल मकइके रोटीमे समय बेसी लागल बनबय छी एनाही भोज आर भेल तऽ ओइमे तऽ बेसीके समय रहय छै भोजभात भेल तऽ तऽ उ कहलक बनबय लए तऽ उहो पूछिकए बनेलहुँ कहलहुँ जे बता दिअ कते सब्जी लगतय एते आदमीके कते तेल मसल्ला लगतइ अइमे देबय कते चल ओतय केना बनतय पूड़ी बनबय लए कहलक पुड़ियोके पुछ्लहुँ सबकिछुके बनाकऽ अपना घरमे कए कऽ देखलहुँ ठीक भेल तऽ भेल आओर नहि मोका मिलल नहि बुझायल गलत भऽ गेल चाहय भुलिये गेलहुँ होइ छै दिमागसँ लोकके हटियो गेल बनाबैत बनाबैत तऽ पूछिकऽ फेरसँ बनेलहुँ तऽ कहलक सही हइ तऽ छोड़ि देलहुँ नहि कहलथि तऽ फेर प्रयास कयलहुँ काम सहित एनाही बनबय छी